हम जो भारत के कुछ राजनीतिक दल है जैसे कि आम आदमी पार्टी आम आदमी के कार्यकर्ता नेता हो गए केजरीवाल हम इस्से बहुत ही ज़्यादा सीखते हैं उनसे अगर हमें कभी भी मिलने का मौका मिले तो हम उनसे ये पूछेंगे कि आपने इतना जो इस पार्टी को इतना मजबूत पार्टी किस तरीके से बनाया और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं किससे कैसे कर रहे हैं जैसे कि जो केजरीवाल है वो पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया पढ़ाई के लिए उन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं उन लोगों को दूर ख़ुद पहले अच्छे तरह से शिक्षित होने के लिए विदेश भेजा फिर जब वहाँ से वो शिक्षित होकर आए तो उन्होंने बच्चों को अलग ही लेवल का शिक्षित किया यह सब बातें हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं और वह इस पार्टी को मजबूत बनाती हैं और फ्री बिजली दिलाया औरतों को दिल्ली में जो है एक आम आदमी की पार्टी है तो वहाँ फ्री फ्री बिजली का जो है उसके बारे में सोचा और फ्री बिजली दिलवाया और शिक्षा के क्षेत्र में तो किया ही साथ में ही चिकित्सा के रूप में जगह जगह पर एक अच्छे सरकारी सरकारी हॉस्पिटल को खुलवाया जिससे हम यह जिससे इसीलिए हमें राजनीतिक दल में जो आम आदमी पार्टी जो दल है वो ज़्यादा अच्छी लगती है इसके साथ साथ कुछ और भी दल है जैसे की हो गया आपका बी जे पी कांग्रेस समाजवादी पार्टी बी जे पी की इस समय सरकार चल रही है डबल इंजन की सरकार जिसे कहते हैं बी जे पी के कुछ कार्यकर्ता भी बहुत से क्षेत्र में अपना अच्छा अच्छा योगदान दे रहे हैं